पयलींच्या काळान अशें आसतालें की फक्त दादलेच नाचताले दादले नाचलें म्हणून कोण कांय म्हणनाशिल्लो पूण त्याच जाग्यार समज बायलां नाचलीं जाल्यार तांकां नांवां दवरताले एक वायट नजरेन पळयताले फाटल्यान तांच्या चुगली करताले आतां पूण तशें ना आतां दादल्याच्या समानूच बायलांय आसता प्रत्येक जाग्यार प्रत्येक हाचेर बायलांय डांस करता बायलां आतां खंयच फाटीं ना सगळ्याक वता थंय बायलांच आसा शिगमो म्हणणा सगळ्याक बायलां मुखार आसता पूण आतां त्या हातूंत लोक तांकां कांय म्हणना कित्याक सगळे कडेन बायलां नाचपाक शकता दादल्या समानूच तांकां मानता सगळ्याक ती पार्टिसिपेट करता